ॿारनि जे पढ़ाईअ लाइ हिकु सुठो बदिलाउ आणण जे लाइ असांजी महाराष्ट्रा सरकार इहो उधम करे रही आहे जीअं की करोड़े रुपया स्कूलनि सरकारी स्कूलनि खे पहुचायां वेंदा आहिनि ताकी हू पंहिंजो सुठे नमूने ॿारनि खे फ्री में शिक्षा ॾेई सघनि ॿियों त ट्रेनिंग बि टिचरुनि खे वक़्त सां ॾिनी वेंदी आहे ताक़ी हू पंहिंजी पढ़ाईअ जेको तरीक़ो अथनि उन में कुझु बदिलाउ आणे सघनि ॿारनि खे जेके होश्यार आहिनि उन्हनि खे स्कोलरशिप बि ॾिनी वेंदी आहे ताकी हू अॻियां पढ़ी करे असांजे देश जो नालो रोशन कनि